असांजा सिंधी माण्हू सॼे वल्ड में फैहिलायल आहिनि पर सिंधी माण्हुनि जी भाषा घटि थी वई आहे ॿार अॼुकल्ह जा सिंधी ॻाल्हाइणु पसंदि कोन था कनि इंग्लिश स्कूलूं वधी वियूं आहिनि त ई स्कूल में इंग्लिश ॻाल्हाइनि था ऐं हिंदी ॻाल्हाइनि था घर में सिंधी ॻाल्हाइनि था पर इंग्लिश जो वर्चस्व घटी वियो आहे इन करे सिंधी भाषा खे वधाइण लाइ फेसबुक इंस्टाग्राम ते अहिड़ा रील्स ठही रहिया आहिनि असांजा वॾा सिंधी अहिड़ी योजनाऊं कढी रहिया आहिनि जंहिंमें सिंधी सेखारियो वञे थो उन्हनि जी हरिफ़ाइ करे उन्हनि खे प्रो प्रोत्साहित करियो वञे थो की सिंधी सिखो सिंधी जीअं घटिजे न पंहिंजे इंडि इन पंहिंजे पंहिंजे ॿियनि जी भाषा सिंधी घटिजे न हाणे इन करे सिंधियुनि जो वर्चस्व वधी वियो आहे सिंधी ॻाल्हाइण जो अॼुकल्ह ॿार सिंधी सिखनि था ऐं ॻाल्हाइनि था अहिड़ी वर असांजा वॾा योजनाऊं करे रहिया आहिनि